साढ़े इद्धर पानी दी बड़ी कमी होई ऐ वॉटर दी जेह्ड़ी पानी दी पाईप ऐ जेह्ड़ी ओह् टुट्टी दी ऐ ते जेह्दे कारण लोकें दे घर पानी ऐनी आवा दा ऐ ते ओह् पानी साह्नूं साढ़े आस्तै बड़ा जरूरी ऐ मतलब पानी न्हानै गी चाहिदा होंदा पीने गी चाहिदा होंदा ते मेन पाईप गै टुट्टी गेदी ऐ ते साह्नूं घर साढ़े घर पानी निं आवा दा साह्नूं पानी दी प्राब्लम होई गेई ऐ ते अस चाह्न्ने कि साढ़ी प्रॉब्लम फिक्स करो तुस चाहे हाई कोर्ट जिस कोर्ट बी जाई गल्ल जे साढ़ी गल्ल मन्नो तुस कदें जिन्ना होई सकै ते जिन्नी जल्दी होई सकै एह् पाईप ठीक कराओ ठीक ऐ निं